दादीसँ घी निकालय लए सिखलियै पाँच छओ दिन दूध रखलियै तऽ ओहिमे छाली होइ रहै तऽ निकालयै रहै निकालि निकालि कऽ रखलैकै राखिकऽ तऽ ओकरा एगो कोनो बर्तनमे धलिकै रहीसँ खूब घोटलकै खूबे घोटलकै तब ओ निकललै चूल्हा पर देलकै चूल्हा पर दै कऽ ओकरा लारलकै तऽ घी निकलै घी निकालिकऽ ओकर बाद बर्तनमे धलिकै बर्तनमे बढ़िऑं बर्तनमे धलिकै दादीसँ ईहै सभ सिखलियै दादी कहलकै सीख जो सीखैलकै सभ किछु बरीयो पारै लए दादीए सीखैलकै बेसनक बड़ी पारय लऽ सीखैलकै पीसिक पीसिक सीखैलकय बेसनक बड़ी पारय लऽ